हेल्लो टैक्टर रुक भाड़ामे लेबै आयब हमे लेबै रिबोकके जुत्ता केतेकमे पड़ै छै महँगा पड़ै छै लेकिन ओ ओहिमे तनी मनी डिस्काउन्टो ने होइ छै आ लेतियै रए पन्द्रह सोलह सएके केतेक दाम पड़ै छै एक्कर ई जुत्ताके कतेक दाम पड़ै छिकै आँइ बड़ा मेहँगा लगै छियै डिस्काउन्ट नहि होइ छियै ओ कोन कम्पनीके आरो छै

हँ ओकर की रेट छै सबके नहि दोकनदार तऽ नहि छियै लेकिन पेन्हैये खातिर लेतियै रए एगो दूगो हँ हँ ठीक छै तऽ डिस्काउन्ट केत्तए मिलतै बोलतै तऽ बोलबो तब ने अयबै इहँ कए परसेन्ट मिलै छै डिस्काउन्ट आच्छा ओहि हिसाबसे दू हजार जुत्ता छै तऽ केतेक पड़तै आच्छा उन्नैस सए पड़तै ने अछे ठीक छै तऽ बढ़िऑं बा गरैन्टी रहतै ने जुत्ताके आ उखैर पुखैर गेलै आइ लेलियै आ आइये उखैर गेलै तऽ नहि होतै आब रुपा देबै आब दू हजार लगैबै तऽ ओकर नहि लेबै गेरैन्टी हँ तऽ उहए ने तनी मनी तऽ दोकनदारके देखैये लए ने पड़ै छै ठीक छै अयबै आच्छा ठीक छै कोइ बात नहि छै अयबै ने तनी देखबै तभिये ने कैसन छै नहि छै हँ आएँ आ तऽ पहिले ओहए चलते फोन कैर लेलियै बढ़िऑं दोकानदार रहैक चाही हँ हँ ठीक छै ठीक छै तऽ आ रहलियै पाँच मिनटमे पहुँच रहलियै दोकानपर फोनपे करबै फोनपे कैर देबै आ भाइ पेटीएम ओत्तै से पेटीएम कए देबै पासमे तऽ अभी नै छै एटीएम अभी एटीएममे जेबै निकालबै तब ने फोनेमे पैसा छै हँ लेबै एगो लेबै नऽ नम्मर लेबै